ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय देहा फाहामसालिनि खाबुफोरखौ मोननो हानायबायदि गोरलै राहा खालामनानै होनाया गोनांथिथार ओनसोलनि सुबुंफोरनि देहा फाहामथायनि थाखाय ओनसोलाव मोजां देहा फाहामसालिनि खाबुफोरखौ खालामनानै होनो बिफानारि बिफानारिफ्रा खामानि मावनांगौ जाय खामानिफोरनि दारै जोंनि हालामनि थामहिनबा ओनसोलनि सुबुंफोरा खाथियावनो जानाय बायदि रोखोमनि लोमजानाय साजानाय हरखाब जाब्रबथाय बायदि फाहामथायखौ खाबु लानो हायो लोगोसे बै फाहामसालिफ्राव जोबोद गोरों रोंगौसा देहा फाहामगिरि बिथांमोनखौ नांगौ बिबांनि थिसननांगौ जोथोन लानो थाखाय बेवहाय माखासे फाहामसालियाव नार्सफोरनि अनजिमाखौ बांहोनांगौ जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि देहा फाहामथायनि खाबुखौ जोङो मोननो हायो जोंनि ओनसोलाव खाथियावनो देहा फाहामसालिखौ मोजां रोखोमै बेवहाय लुनानै नांगौ रोखोमनि आइजें आयला जाय आइजें आयलाया बे देहा फाहामसालियाव थायोब्ला बेमारिफोरखौ मोजां रोखोमै फाहामथाय होनो हायो गुबैयै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि देहा फाहामथायनि खाबुफोरखौ मोननो हायियाव खाथियाव मोननो हायियाव गुबुन गोजाननि सोरखारि नङै गावारि प्राइभेट फाहामसालिफोराव जोंनि सुबुंफोरा गावनि देहा फाहामथायखौ लानो थाखाय गोबां रां रुफा खरसा खालामनानै बेसिम थांनो गोनां जायो बेवहाय फाहामथाय लाहैनो गोनां जायो बेनि थाखाय जों ओनसोलनि सुबुंफोरनि गासैनिबो जथायै बिफानारिखौ खावलायनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावनो मोजां खाबुनि फाहामसालि लुफुंनानै होनो थाखाय राहा लामा लानांगौ गुबैयै सोरखारि बा गावारि फाहामसालिफोराव जोङो देहा फाहामनाय खाबुखौ लानो हायोब्लाबो गावारि फाहामसालिफोराव जों गोबां बिबांनि थाखा फैसा बाहायनो गोनां जायो खरसा खालामनो गोनां जायो नाथायबा जोंनि ओनसोलनि देहा फाहामसालिफोरावनो सोरकारि देहा फाहामसालिफोरावनो बेफोर देहा फाहामसालिनि फाहामनायाव गोनांथि जानाय आइजें आयला जन्त्र' पातिफ्रा नांगौ बादि रोखोमै खाबु गोनां जायोब्ला जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि देहा फाहामसालिनि फाहामथायनि खाबुआ जोबोद गोनां आरो जोबोद मोनसे ओंथिगोनां जागोन जों बेखौ साननो हायो